जों दाउ लानानै दाउखौ फिसिनानै जों दाउनिफ्राय जों आदार होनानै फेदेरनानै जों दाउदै दाउदैखौबो फाननो हायो आरो दाउ बेदरबो खालामनानै फाननो हायो जों दाउखौ फाननो हायो आरो जोङो एम्फौ लानानै एम्फौनिफ्राय जों खुन्दुं मोनो खुनबो मोनो आरो फिथोबबो मोनो आरो एम्फौखौबो जों फानो फिसिनानै आरो जों मोसौ लायो आरो गायखेर फानो जों मोसौखौ फेदेरनानै आरो जों मोसौखौ फाननो हायो बेजों जोबोद मुलाम्फा दं आरो गायखेर फाननानै मोसौखौबो फेदेरनानै फाननानै जों जोबोद मुलाम्फा खालामनो हायो